हैलो असें केले रक्खे दे अम्ब रक्खे दे दोआना रक्खे दा ओह्दे बाद फ्ही अनार रक्खे दे तुसें केह् केह् चाहिदा अमरुद रक्खे दे ओह्दे बाद सन संतरे बी रक्खे दे असें हून संतरे होने आह्ले बड़ा साफ साफ समान ऐ साढ़े कोल मिट्ठियां चीजां न ओह्दे बाद फ्ही असें केले केले रक्खे दे ओह्दे ओह्दे बाद अम्ब बी हैन अम्ब इस बेल्लै नमें चले दे बड़े साफ साफ अम्ब न मिट्ठियां चीजां सारियां रक्खी दियां असें ओह्दे बाद ओह्दे बाद फ्ही आड़ू आड़ू रक्खे दे असें नाख रक्खी नाख रक्खे दे असें हां लीची बी रक्खी दी असें ओह् हां हां पपीता रक्खे दा फ्ही ओह्दे बाद किवी रक्खी दी असें किवी बी बी रक्खी दी चकन्दर सारियां मिट्ठियां चिजियां चीजां रक्खी दियां असें ओह्दे बाद ओह्दे बाद फ्ही ओह् बी रक्खे दा केह् नाम लैंदे ओह्दा केले बी रक्खे दे संतरे बी रक्खे तुसें केह् चाहिदा तुस तुस केह् लैना लेना चाह्ंदे अच्छा हां बड़ियां साफ चीजां रक्खी दियां अस हां बड़ा साफ समान रक्खे दा असें फ्रूट सारे सारे स्हेई न सारे साफ न चैक करियै लेई सकदे तुस असें अच्छा हां लेई लेना तुसें बड़ा बड़ा साफ समान ऐ असें बड़ा साफ समान आह्नदे आह्नदे दा स्हेई स्हेई चीजां आह्नदी दियां चकन्दर आह्नदे दा असें किवी किवी आह्नदे दे नाखां नाख इ'न्ने इ'न्ने शैल अच्छा हां हां बड़ा साफ समान रक्खे दा असें ठीक ऐ